इंडक्शन कुकटो हें सामकें म्हणल्यार इतलें की लायट ना जाल्यार तुज्यान रांदपाक जायना खूब म्हारग आसता साद्या गॅसाचे शेगडे परस डब्बल टिब्बल रेट पडटा ताजेर तूं खंयच्याय आयदनांत रांदपाक शकना सादी च्या करतलो जाल्या सुद्दां स्पेशल आयदन घेवचें पडटा आनी तीं आयदनां मेनटेन करप सुदां खूब कठीण जाता थोडे थोडे तर अशीं की फ्लॅट बॉटम आसल्यारूच चलतात ना थोड्या हाजेर मॅगनेटीक आयदनाच चलतात आनी जेन्ना पळय तूं कितेंय रांदपाक दवरता किंवा उदक तापोवपाक दवरता तेन्ना खूब आवाज येता आनी कितेंय आतां सादें च्या करतलो जाल्यार सुद्दां म्हणल्या एकदम रोकडेंच तें ओतूंक येता दूद तापोवप म्हणल्यार सुद्दां इतलें कठीण जाता